हमर संस्कृती मे जे छै छठि बहुत नीक सॅं मनायल जाइत अछि छठिमे बहुत चीज होइत अछि हमर दादी जे अछि ओ छठि करैत अछि छठिमे छठिमे पहिले कोनिया खरीदल जायत अछि डाली खरीदल खरीदै छी आ ओकरा फेर नीक जॅंका राखैत छी ओहिमे मे छै भीरखा होइत अछि

ओरियान सोरीयान बहुत होइत अछि फेर छैठि के जहीना जहीना जे छय लकचीयाल जायत अइ छैठ त फेर जे छय ओकरबाद सबचीज खरीदल जायत अछि खरीदल कीनल जाइत कीनल जाइत अछि आ पापा जे छै अनैत अछि सबकिछु फल फलहार सबकिछु छठि मे फेर पकवान सब बनाओल जाइत अछि मम्मी पकवान बहुत रंग के बनबैत अछि दादी बनबैत अछि चाची सब सेहो सहयोग करैत अछि केओ जे छै नहि नहि करैत अछि पूजा मे

ओहिमे सब खाइत अछि बनैत अछि सैन्धा नमक दऽ कऽ ओकरबाद फेर बनैत अछि एकदिन खरना होइत अछि खरना मे पूजा कायल जाइत अछि भगवानके प्रसाद चढायल जाइत अछि हुनका लेल रंग रंग के जे छै नैवेद्य होइत अछि पान कुश नैवेद्य सुपारी शक्कर गुड़ शक्कर बनैत अछि आ टोल परोस के लोग सब आबैत अछि गोर लगै लए प्रणाम करै लए दादी के ओहिठाम ओहिमे जे छै मेन परवतनी के होइत अछि हुनका सबकिछु करय परैत अछि मम्मी दादी करैत अछि आ फेर जे छै पूजा होइत अछि छठि दिन जे छै दू दिन छठि होइत अछि एकदिन भोरका अर्घ एकदिन साँझुका अर्घ साँझुका अर्घ पहिल दिन होइत अछि साँझ के हमसब तैयार भऽ कऽ जाइ छी सब जे छै सब फल फलहार सब डाला मे देल जाइत अछि ओकरा बान्हल जाइत अछि छठि पोखरि पर फेर पसारल जायत अछि ओहिठाम पसारि कऽ धुप दीप देखायल जाइत अछि फेर मम्मी सब जे छै पानि मे जाइत अछि पानि मे रहैत अछि एक आध घंटा ओकरबाद भगवान् के गौर नारियल लऽ कऽ खरा होइत अछि केओ फल लऽ कऽ कोनो भी मेन नारियल लऽ कऽ बहुत मानैत छै नारीयल के छठि मे ओ नारीयल लऽ कऽ खरा होइत अछि सब गीत सब गबैत अछि मिथिलाक बहुत सुन्दर सुन्दर गीत शारदा सिन्हा सबहक गीत सब बजैत अछि गीत सब गाबैत अछि

फेर पूजा पाठ होइत अछि फेर साँझका पाबनि भोरका पाबनि होइत अछि जाहिमे की अर्घ्य देल जाइत अछि दादी अर्घ्य दैत अछि ओहिमे पापा सब अर्घ्य दैत अछि फेर ओ पूजा पाठ होइत अछि डाला सब उठायल जाइत अछि भगवान् के गोर लागल जाइत अछि पूजा होइत अछि दादी व्रतनि के प्रणाम करै छी ओ आशीर्वाद दैत अछि छठि मिथिला के लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि छठि मे छठी मैया आओर दीनकर

छठि मे